टॅम्पो ट्रक गाडी रिक्षा शेवाळे व्हडे विमान फेरीबोट झीप हॅलिकॉप्टर मोटरसायकल सायकल बुलडोजर बोट मेट्रो टेंकर बस ऑल्टो वेगनर मारुती मालगाडी ट्रेन स्विफ्ट एक्टिवा ऑमनी वॅन झॅन ऑल्टो के टेन ऑल्टो एट हंड्रेड मारुती झॅन बीएमडब्ल्यू मागीर जुपिटर सनी एक्सेस एक्टिवा